مجھے یاد ہے كہ میں نے بچپن میں ایک فخر نہ كارنامہ كیا تھا میں جب پانچ یا چھ سال كی تھی تو جب میں اسكول میں پڑھنے جایا كرتی تھی بیڈ منٹن كا مقابلہ ہُوا تھا اور مجھے بیڈ مینٹن كھیلنے كا شوق بہت تھا تو میں نے بھی بیڈ منٹن كومپٹیشن میں حصّہ لیا اور وہ وقت قابلِ یادگار رہا میرے لیے كیوںكہ بہت سارے بچوں نے حصّہ لیا تھا مقابلے میں میری كلاس كے بچے بھی تھے اور میری فرینڈ بھی تھی مقابلے كے دِن بہت سارے لوگ آئے تھے میچ دیكھنے كے لیے اُس میں میں فسٹ پوزیشن لے كر آئی تھی اور میں نے وہاں پر ایک میڈل جیتا تھا مجھے اُس دِن بہت خوشی ہوئی تھی میری امّی ابو كو بھی بہت خوشی ہوئی اور میرے گھر والوں كو بھی بہت خوشی ہوئی تھی اُس دِن